हम घरमे हम घरमे दू तरहके पौधा लगाबैत छी जे एगो जे भेलै फूल आ दूसरा भेलै साग सब्जी सब आओर फूल फूलमे जे सुन्दर देखऽमे लगैत छै आओर साग सब्जी जे खाइ पियैमे काज आबैत छै आओर अभी बाजारमे तऽ बहुत सारा केमिकल सब मिला मिलाके साग सब्जीमे मतलब ताजा राखयके लिए यूज करैत छै आ हम घरमे लगाबय छियै साग सब्जी ताकि हम शुद्ध साग सब्जी खाय लए आओर फूल जे लगाबय छियै ओ देखेमे बहुत सूंदर लागैत छै बहुत अच्छा लागैत छै ओकरामे अलग अलग तरहके खुशबू आबैत छै आओर मतलब घरमे भी हरिआली पूरा भरल रहैत छै आओर लगाबैत छियै कोई फल फलके भी पौधा लगाबैत छियै हमे ताकि सीजन सीजन पर फल देते रहैत छै जैसे आमके पौधा भेलै कटहलके पौधा होलै बड़हरके होलै जामुनके भेलै लतामके भेलै अमरुदके भेलै आओर भी बहुत सारा पौधा लगाबैत छियै आओर पौधा लगाबय छियै पौधा हमर वातावरणके भी स्वस्थ राखैत छै पीपलके पौधा तऽ लगाना ही चाहिए पीपलके पौधा भी लगाबैत छियै हमे ताकि घरमे ऑक्सीजनके कमी नहि रहे तुलसीके पौधा भी लगाना चाही तुलसीके पौधा भी लगाबैत छियै आओर सब पौधा भी लगाबैत छियै